राजस्थान सुबो देश जो हिकु वॾो चङो सुबो आहे जंहिंमें चङी वॾी मीडिया जा ग्रूप्स आहिनि मीडिया में कमु कंदड़ माण्हू आहिनि चङो वॾो नैटवर्क आहे घणेई चैनल आहिनि घणेई प्रिंट मीडिया आहिनि घणेई अखबारू आहिनि ऐं एतिरो वॾो सुबो आहे हाणे मेवाड़ पासे वेंदा आहियूं त उते जा लोकल अलॻि ताव्हांखे मीडिया वारा मिलंदा हाडोती में अलॻि मिलंदा मारवाड़ में अलॻि मिलंदा त अने जयपुर जीअं राजधानी आ सुबे जी त उते घणेई मीडिया जा किंग आहिनि मीडिया जा अखबारू आहिनि जिते इहे खबरू छापिंदा आहिनि हलाईंदा आहिनि हूअं त राजस्थान ॾाढो शांतीप्रिय सुबो आहे ऐं हिन करे शांती प्रिय नमूने ते मीडिया कमु कंदी आहे ऐं वधीक ॿियनि जे साउथ इंडिया जा जेके सुबा आहिनि उनजे मुकाबिले हिते थोरो शांती प्रिय नमूने मीडिया कमु कंदी आहे सुठे नमूने प्रिंट मीडिया में घणेई दैनिक भास्कर आहे नवजोति आहे घणेई अखबारू आहिनि ऐं न्यूज़ एटीन आहे राजस्थान जा न्यूज़ चैनल आहिनि ऐं हुन प्रकार सां सुठे नमूने मीडिया जो कमु हलियो